म्हाका रांडपप खूब आवडटा हांव ल्हानपणीसून म्हाज्या घरान म्हाजे आवयक पयतालें रांदता तें ती एक एक बरी बरी खाण करून खाण करून दिताली आमकां बरें बरें आनी सद्दां आमकां एक रुचीक जेवण करून जेवण करून दिताली सद्दां आमी कशी खावप खावप बरें बरें अशी वस्त खावपा मेयटालें तिजे तिका तिजें पोवन हांव म्हाका रा रांदपाचें इच्छा जागी जाली आनी हांव अशेंच बरें बरें वस्तू करूंक शिकलें आनी अशें भरपूर हांव वस्तू करूं शिकलें म्हाजें आवयन म्हाका खूब अशें शिकयलें आनी खूब अशें दाखयलें बोरी बोरी वस्तू सगलीं खाण बीन कोरपाक खूब अशी निर्मा दाखयले खाण बी सगलें करपाक ल्हानपणीसून हांव तिका पयत आसा ती एक एक बरी खाण करीत आसा आनी मागीर मागीर सगले टिवी शोज बी पोवन तितून म्हाका आनी रुची येयली सोगलें खा खाण बी करपाक तितूंत मागीर आनीक म्हजी रांदपाची इत्सा आनीक वाडली हितून सोगलें खाण बी करपाक हितून आपलीच एक उमेद कशी आसा आनी रांदप हें एक बरी बरी अशी एके एके वस्तू करून खावप आनी लोकांक बी अशें दिवप लोकांक आमच्या घरान जितके अशें लोक बीन येतात तेंकां बरें बरें अशें खाण करून बी दिवप सोगलें बोरें बोरें अशें खावपा बी करप हें एक ही एक आवड कशी एक भोरपूर कितें कितें ना कितें अशें खावपाक करप लोकांक सोयऱ्यांक आमच्या घरच्यां लोकां बी दिवप हें सगलें म्हज्या आवयन म्हाका शिकयलां की बरें बरें खाण करपाचें आनी रुचीक अशी खाणां करून दिवपाची आमच्या सोयऱ्यांक आमची सोयरीं आमकां कितें ना कितें खाण दिता आमी तेंकां कितें ना कितें अशें बरें अशें खाण करून दिता जशें की खूब कितें आसा खूब तरेचीं खाण बीण आसा जशें जशें की जशें की सान्नां आमी सगली फेस्ताक बी अशी सान्नां बी सगली करता म्हजी आवय दर दर फेस्ताक सान्नां करता तिणीत म्हाका शिकयलें गड गोड गोड अशीं सान्नां करपाक सामकी रुच्चीक अशी सान्नां करपाक शिकयलें तिणे म्हाका की तीच मागीर आमी सान्नां अशी सोयऱ्यांक बीन दिवपाक अशीं दिवपाक ह्या हेतून सान्नांच न्हय बट भरपूर अशी खूब अशी खाण आसा जी आमी करूंक शकता आनी लोकांक दिवंक शकता आतां जशें खूब लोक अशें आसा की जिकां अन्न मेयणा तेंकां आमी अन्न अशें करून दिवपाचें हितून हेंचें हेतून तेंचेय अशें बोरें जाता अशे एक एक बरें बरें रुचीक अशें खाण करपाचें आनी जिंकां गरज आसा तिंकां सुद्दां दिवपाचें कित्याक थोड्या लोकांक खाण सुद्दां मेयणा जितले आमी जर लोकांचे बरें करतले तितले आमचेंय बरें जातलें लोकांक आनी अशें आमच्या घरा तर लोकांक अशीच बरीं बरीं खाण करून दिवपाचें बरी बरी रुचीक अशीं खाणां करून दिवपाची खूब तरेची खाण आसा की आनी बाकीची जशी वस्तू भरपूर अशी खाणां आसा आमी जाय तशी करूंक शकता गोंयां कितल्योय भाजी विकता त्यो भाज भाजयो आनी नुस्तें आमची गोंय तर नुस्त्या खातीर सामकें फामाद मागीर फेणी बी तें सगलें काजू काजू बीन ह्या तितून नुस्तें नुस्त्या खातीर बऱ्यो नुस्तें नुस्तें बाबतीन भरपूर कितें करूंक शकता आमी नुस्तें भाजपाचें मागीर तेजी कडी तेचें हुमण शीत कडी बीन तें सगलें